आंना नख'राव बिदा सानै बिब' सासे आं उन्दैसिन आरो ओमफ्राय मा होनो मोनलाय जोंनि गामिया बासुगाव सथ' खुसा खाथियावमोन ओमफ्राय जों बिदा फंबाय साब्रै आंनि बिदा देरसिना दा बेयो सालाकाथिटाव ओरैनो प्राइभेट एलेकट्रिक दिपार्टमेन्ट आव मावो ओमफ्राय जोङो गोबां अनलाय लायो ओमफ्राय आंनि बिदा सासेयाबो बेयावनो ओरैनो लेबार हिसाबै नैबे दानि सालाकिथिनि कम्पानि गोदानाव मावो ओमफ्राय बिब'आ बिजनियाव हाबा जाबाय ओमफ्राय बिनि उनाव आङो नैबे टिनालि ओरै हलदिजरा बे ओरैहाय क'क्राझार ओरै एरिया याव आं बेवहाय बि टि सि आव हाबा जाफैबाय आरो गोबावसै आंनि हाबा जानाया माने ऐबार फनद्र' बोसोरानो जाबाय दां आङो हाबा जानाया आङो टु थावजेन फिफटिनाव जादोंमोन ओमफ्राय दा आंना फिसाज्ला सासे ओमफ्राय आं आंनि फिसाय आंनि मा होनो आंनि उन्दै सासे दं आंहा दा ओमफ्राय आंनि आंनि बिदानि फेमेलि याव दा आंनि बिमा दङ ओमफ्राय आंनि बिमा आंनि बिबाजै ओमफ्राय बिफाथ' गैला ओमफ्राय फिसाजो सासे दं आंनि बिदाना ओमफ्राय बिदा देरसिनना फिसाजो सासे ओमफ्राय फिसाज्ला सासे मोनबाय दा बिसोर फरायगासिनो दङ ओमफ्राय बेनि उनाव बेनि उनाव बेनि उनाव आंनि बिदा सासेना बिस्रा दा गोबाव सम जाबाय नख'राव बासि फिसाय सानैल' उन्दै मोनथ'नो हायाखै बुंस'नो हाया मानो थाखाय मोनाखै ओमफ्राय आंनि बिब'आ बिजनियाव हाबा जादों ओमफ्राय बिजनियाव हाबा जादों आंनि बिब'आ आमफाय उन्दैया हिनजाव सासे हौवा सासे मोनबाय ओमफ्राय दा बिजों लोगोसे जोङो जोङो गोबां अनलायलायोमोन गोदो उन्दै समाव ओमफ्राय बुलायनाय मानायाथ ' बे उन्दै समाव एसे एनैया थाखायो एखनबा ओमफ्राय बिदिनो गेलेनाय बारनाय फरायनाय बिदा देरसिना फरायनायनि थाखाय जोंखौ बिराथ हेल्प खालामोमोन फोरोङोमोन ओमफ्राय स्कुलाव थांनाय मानाय गावबो उन्दै समाव एसे खस्थ'मोन आरो जोंहा ओमफ्राय दा बिदाया मालायनाव थानानैसो फरायदों ओमफ्राय बिजों लोगोसे जोंबो मालायनाव इसे मालायनाव थाना फरायनाय जादों बिमायफोरनाव न'आव खस्थ'मोन नालाय गोदो ओमफ्राय दा अनलायनायनि गेजेरजोंनो दङ दासिमबो आमफाय अनलायनाया गोदोबो बिराथ अनलायखायोमोन जोङो ओमफ्राय बिदा फंबाय बिब' बिनानाव गोबां अनलाय लायो फरायनाय मानाय खामानि दामानि मावनाय ओमफ्राय जानाय लोंनाय माने मोनसेबो बुस्थु जाखोमालाया फिथाइ सामथाइ ओंखाम ओंख्रि जानाय जेबो जाखोमाफेरलाय लायामोन ज' ज' जालाय लायोमोन ओमफ्राय बेजों लोगोसे फरायनायावबो ज' थाङो ज' फैयो थाखा फैसा बाहायनाय बाहायनायावबो नोंनाव गैयाबा आंनाव आंनाव गैयाबा बेनाव बेबादि हरलायलायोमोन आरो बिब' बिनानाव बिदाफ्राबो गावजों गाव अनलाय लायो ओमफ्राय गाननाय जोमनायावबो फुजा मेलाफ्राव बहाबा थाङोबा गाननाय जोमनायफोरखौबो बेनाव गैथ'याबा बेनाव एखमबा बहाबा थांनायावहाय माने एखमबा सोलायनानै गाननो लुबैयोना हिनजाव मानसिफोराथ' गोदान गाननो लुबैयो बेलेक बेलेक गानलांनो लुबैयो सामफ्रोमबो एखे द्रेस खौनो खालाम खालामबाय थानो बानायाव बिब'आबो आंनो हरथ'यो ओमफ्राय बिदामोनहाबो बेबादिनो जुटाबाबो फेन गसलाबाबो बिदिनो हरलायलायोमोन आरो ओमफ्राय दा ओमफ्राय बिदामोनहा ज' गैला आरो बिदा सासेआबो गुबुन थाबाय ओमफ्राय बिदा गेदेराबो गुबुन जाबाय बिदा बिदा उन्दैयाबो गुबुन जाबाय आरो बेलेक बेलेक बिमानि जाबाय आरो एसेनोसै आंनि बुंनाया जोबथ'बाय